मां पंहिंजे नौकिरी सर्विस टाइप में हिकिड़ी सुठी वेही वठी कुशलता सां सुठो वेही वटि हलायो आहे जंहिंजी जंहिंजे करे मुंहिंजी हिकड़ी सुठी इमेज सुठी छाप आहे जंहिंजो मूंखे पंहिंजो पाण ते गर्व आहे